ए माबा मुलियाथ' खर' सानायनि थरसेसोफोर जादो खर' सानायनि जादो आरो नै खर' सायोबा माबाफोरखौ जानो नाङाहाय बे खर' सायोबा ओंख्रिफोरा माबाफोर दालिफोरखौ जादो दालि आलु जादो आरो माखौबा बे सानायफोर मोनदोंबा सादोंबा बे सानायनि मैगंफोरखौ जायाबानो जाबाय बे माबा मैफ्राय आरि बायदिसिना बे माबाफोरखौ दाजासै आरो ओमफ्राय उदै सादोंबा उदै सायोबा नों उदै सानायनि मुलिखौ जादो नोङो मुलिया दंखायो आरो बे उदै सानायना उदै सानायनि बे टेब्लेट दङना बेखौ बेखौनो जादो मा

जानानै बेजोंनो उदै सादोंबा आरो सागाथाराखैबा माबा मोनसे काइमेट माबा गैया होनबा बेखौबो जादो बेखौबो जादो

मैथाखौ मुलि जानायाव मोनजानाय नङाहाय माबा दस्रा ओरैनो मुलिफोरखौ जादो आरो औ औ औ औ दे दा एसे माबाबावदो बाल सानायफोरनिखौ एसे मोजाङै मोजां मुलिफोरखौ जादो आरो सागादोंना सागायाखै बेखौबो बुंहरफिनदोमा मुलिफोरखौ दा मुलिखौ दसे खयथा माने बिदिनो दहाय ओंखाम जाखांनानै जादो उदै सानायफोरनिखौ ओंखाम जाखांनानैसो जानांगौ नालाय ए जादो दे आरो खर' सानायनाबो बिदिनो जाबाय सानायनि मुलि नालाय ओंखाम जाखांनानैसो जाखानांगौ नालाय ओंखाम जाखांनानै आरो थरसे जाबावदो ओमफ्राय जाबाय औ दे होनबालाय दे बिदिनो जादो औ